तशें पळोवपाक गेल्यार को थोडे लोक आसता जांकां दुसऱ्यांचे बरें जाल्ले पळोवपाक जायना सो ते तुका थंयच्यान वयर तूं वयर पाल तुका थंयच्या सकयल धाडपाचो प्रयत्न करतात तशेंच म्हणजे तूं कितकेंय बरें काड कितकें बरें चित्र कर ते तुका तुजें चित्रान किरें ना किरें तरी खोळी तांकां दिसतलेंत दिसतलें तें तुजें कित चित्र कितकें बरें जालां किंवां कितकें बरें दिसता तुवें कितकें बरें तितून रंग भरल्यात तुवें कित कितके कश्ट घेतल्यात ते काडपा खातीर तें पळयनात ते फक्त जज करतात तांकां तांकां तूं तुज्या कि म्हणटात तें तुज्या कश्टाचे काय कदरूत आसना सो आनी तशें कमी पडल्यात केन्ना म्हणजे अशें कितें जाता जें ड्रॉइंग करपाचें तें सामान आसता तें खूब म्हारग आसता सो केन्ना केन्ना तुका जाय तें तुका जाय त्या वेळार घेवपाक गावना सो असले खूब कितें म्हणटात तें प्रोब्लम्स खूब येतात तुका जर चित्र काडपाक जाय किंवां करपाक जाय जाल्यार आनी मोटिवेशन आनी सपोर्ट तें आसताच म्हणजे केन्ना केन्ना तुका लोक अशें दाखोवन दितात की तूं तें पात्राचें ना जरी तूं आसत चुल जालें बट किद्याक तांकां तुजें तांकां अशें जाय आसता की तुवें फाटीत उरचें सो तें तुका नकारात्मक म्हायती किंवां नकारात्मकपणान नकारात्मक उलोवन तुका म्हणजे तुजो आत्मविश्वास आसा तो खूब कमी करपाक सोदता